जय झूलेलाल दादा असां रोटी ठाहिण में पूरो पूरो समय ॾियनि चाहींदा आहियूं ताकी रोटी सुठी तरह ऐं दिलि सां ठइबी ताकी उन जी रोटी खाई ॿार बि संस्कार ईंदा आहिनि के रोटी खाई उन्हनि जो दिलि ख़ुशि थींदो ऐं ॾिसंदा की न भाई रोटीअ जो स्वादु आहे रोटी कीअं आहे त ॿार बि ख़ुशि रहंदा ऐं उन्हनि में बि संस्कार बराबरि ईंदा त असां रोटी ठाहियूं दिलि सां ठाहिण करे कलाकु ॾेढ कलाक शांतीअ सां ख़ुशीअ सां ठाहींदा आहियूं अ कुझु आइटमूं आहिनि जंहिंखे हिकु ॿ ॾींहुं अॻु तयारी करिणी पवंदी आहे जीअं इडली आहे डोसा आहिनि ऐं उहो खाइण में गरम गरम इडली ॾियणी पवंदी आहे डोसा त हो गरम गरम ॾेअणा पवंदा आहिनि त उनमें खाइण में बि स्वादु उन्हनि खे ॿारनि खे मजा ईंदी त असां बि ख़ुशि थींदासी की असांजे घरु जा माण्हू दिलि सां रोटी खाधी अ छोला भठूरा त हुन में ॾाढो टाइम लॻंदो आहे पान ठवंदा स्वादिष्ट आहिनि ॿियो पनीर भुर्जी वो बि असांजी सुठी ठहंदी आहे त हुनमें ॾह पंद्रहं मिंट ई लॻंदा आहिनि वो ठही वेंदी आहे ॿियो आहे की भाई राइतो आहे भाई राइतो मसाला डोसा ऐं सभु असांजे ॿारनि खे ॾाढा वणंदा आहिनि पर मसालो ठाहियां डोसा ठाहिण में थोरो सो वक़्तु लॻंदो आहे त हुनमें ॿारनि खे वेहारे करे कोसा कोसा ॾेई त हो पंहिंजा घर वारा बि सभु ख़ुशि थी वेंदा आहिनि खाई करे ऐं बिरयानी में थोरो टाइम लॻंदो आहे कयोकि जेको ॿारनि खे वणे थो उहो ठाहे ॾियो त ॿार बि दिलि सां खाईंदा अ उन में संस्कार बि वेंदा की भाई असांजी रोटी बराबरि ऐं सुठी मम्मी ठाहे थी त ॿार बि दिलि सां खाई करे ख़ुशि थींदा